जी मूंखे ड्रॉइंग करण त ॾाढो पसंदि आहे सभिनि खां पहिरीं मां आउट लाइन ॾी ॾींदी आहियां उनखां पोइ मूंखे सम्झि में ईंदो आहे बिल्कुलु लॻंदी आहे की हा मां सही कयो आहे पोइ वञी मां हुनमें रंग भरण शुरू कंदी आहियां और कंदे कंदे ठाहे ई वठंदी आहियां अॼकल्ह ॻाल्हि छा आहे की मूंखे थोड़ो टाइम बि एॾो कोन्ह पियो मिली सघे थोरी उमिरि बि थी वयी आहे और थोरो उन खां पोइ हाउस वाइफ़ आहे घर ई जा घणा ई कम आहिनि कंदे कंदे इन्सानु उन्हीअ में टाइम वञे थो हली बाक़ी मूंखे वणंदी त ॾाढी आहे ड्रॉइंग मां पूरी कोशिशि कंदी आहियां जीअं मूंखे थोरो बि टाइम मिलंदो आहे त मां उन ड्रॉइंग खे करणु बिल्कुलु शुरू कंदी आहियां और ठाहींदी आहियां त यकीन कयो अॼ बि भगवान दया आहे गुरू बाबे जी की झूलेलाल सांईअ जी की कुझु न कुझु करे मुंहिजी थोरी न त बि सुठी त ठही वेंदी आहे बाक़ी मेहंदी में त मुंहिंजो हथ सैट थी वियो आहे ड्रॉ छो की ड्रॉइंग जी वज़ह सां मूंखे हीअ लॻंदो आहे की नंढणे जूं बि ॻाल्हि कुझु सिखयल माण्हू जी घटि कोन्ह थियूं थियनि भगवान हू कॾहिं न कॾहिं उन्हनि चू कम अचनि ई थियूं पियूं बसि अॼु मुंहिंजो इहो दि थोरी सी परेशानी आहे की थोरो मां इन में टाइम न थी ॾई पायां इन कारण मूं सां थो मतिलब